मां मूवी ऐं टीवी शो ॾिसण लाइ नैटफ्लिक्स ऐं टाइम जो यूस कंदो आहियां नैटफ्लिक्स ऐं प्राइम सबस्क्रीप्शन बेस्ड मॉडल हूंदा आहिनि इन्हनि ते ॾाढी अलॻि तरह जी मूवी ऐं वैबसीरीस ईंदियूं आहिनि नैटफ्लिक्स ते जेके वैबसीरीसूं ईंदियूं आहिनि उहे प्राइम ते न ॾिसी सघबियूं आहिनि ऐं प्राइम जी सीरीस ऐं मूवीस नैटफ्लिक्स ते न ॾिसी पाईंदा आहिनि माण्हू हुननि ॿिन्हिनि ते ॾाढी अलॻि अलॻि तरह जूं सर्विस ईंदियूं आहिनि नैटफ्लिक्स ते भारत जे ॿाहिरां जूं वधीक ताईं सीरीज़ूं ऐं वैब मूवीस ईंदियूं आहिनि ऐं प्राइम ते भारत जियूं भारत जे ॿाहिरां जूं ॿिन्हिनि जूं मूवीस ऐं टीवी शोस ईंदा आहिनि धीरे धीरे करे नैटफ्लिक्स ते बि हाणे भारत जी वैबसीरीस ऐं टीवी शोस अचणु लॻा आहिनि पर केबल टीवी ऐं सैटेलाइट टीवी इए ॾाढे ई अलॻि आहिनि हिननि खां इहे पहिरीं जा माण्हू ॾिसंदा हुआ हिन ते जेके टैलीकास्ट कंदा आहिनि उहे ई ॾिसी सघंदा आहिनि माण्हू नैटफ्लिक्स ते असां पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजे पसंदि जी मूवियूं ऐं शोस ॾिसी सघंदा आहियूं ऐं ऐम नैटफ्लिक्स ऐं प्राइम जे अलावा बि ॾाढा ओ टी टी बेस्ड सब्सक्रीप्शन ईंदा आहिनि टीवी ऐं केबल में खाली ब्रॉडकास्ट चैनल ई हलंदा आहिनि उन जा अलॻि सब्सक्रीप्शन मॉडल हूंदा आहिनि